कला हमसभ जानै छियै गुलदस्ता बनाबै लए जानै छियै मशीनमे कपड़ा सियै छियै टेलर मशीनके काम करै छी बरतन बासन मिट्टीके बरतन बनाबै छियै कुम्हार छियै तऽ हमसभ तऽ बनयबे ने करबै कला छै गुलदस्ता बनाबै छियै मिट्टीके बरतन छै टेल मशीन सिलाइ मशीन जानै छियै कला रङ्ग बिरङ्गके बरतन जानै छियै रङ्ग बिरङ्गके फूल जानै छियै आब एहि लऽ कऽ गप्प तऽ भइए ने जाइ छै फेर यूट्यूब छै इसभमे रील बनाबै छै बढ़िआँ बढ़िआँ रील बनाबै छै बढ़िआँ बढ़िआँ कला होइ छै ओकरामे भी फाइदा छै सभकिछु नीक नीकसँ घर दुआरिमे फूल सजाबै छियै बढ़िआँ बढ़िआँ फैशन रहै छै यूट्यूबमे इन्स्टाग्राम छै फैशनके एक्टर कोइ भी फै अथी भए जाइ छै तऽ बढ़िआँ नीक नीकसँ नीक नीक लागै छै देखयमे हर ज् हर ज् हर हर जगह देखयमे सुन्दर संस्कारी घर दुआरि लागै छै देखयमे जइसे कपड़ा सियै छियै ओकरामे रङ्ग डिजाइन रङ्ग बिरङ्गके डिजाइन दऽ सकै छियै सभकिछुमे बढ़िआँ कला छै मिट्टीके बरतन बनाबै छियै ओकरोमे रङ्ग बिरङ्गके बरतन छै गुलदस्ता बनाबै छियै ओकरोमे रङ्ग बिरङ्गके गुलदस्ता बनाबै छियै जेनाकि देखयवला सभ देखै छै नीक नीकसँ ओसभ भेलाके बाद अपन काममे बिजी रहै छियै